میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے اُس کے اصول اور حکمت عملی بہت ہی اچھے ہیں کرکٹ میں ایک کھلاڑی ہے مہندر سنگھ دھونی جوکہ اسٹمپنگ بہت ہی اچھا کرتا ہے وہ ایک وقت کا بہت اچھا فینیشر مانا جاتا تھا آج بھی وہ بہت اچھا فینیشر ہے دھونی بہت فاسٹسٹ رننگ کرتا ہے وِکٹوں کے بیچ میں دوڑنے میں اُس کا ریکارڈ ہے دھونی کی اسٹمپنک کا ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا دھونی اتنا اچھا کھلاڑی ہے اُس نے آئی سی سی ٹورنامنٹ کی ساری ٹرافی جیتی ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شِپ دھونی کے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد آئی ورنہ وہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شِپ بھی جیت جاتا جیسے کہ ابھی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شِپ کا پہلا فائنل انڈیا اور نیوزی لینڈ کے بیچ میں تھا جو کہ انڈیا ہار گئی تھی پھر دوسرے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شِپ کا فائنل انڈیا اور اسٹریلیا کے بیچ میں تھا انڈیا وہ بھی ہار گئی تھی اگر دھونی ہوتا تو وہ پہلے ہی فائنل میں جِتا دیتا